दस हज़ार पाँच सौ पंद्रह दो लाख दस हज़ार नौ सौ बीस छः लाख निन्यानवे हज़ार सात सौ पचास आठ लाख पचहत्तर हज़ार दो सौ नब्बे नौ लाख पचपन हज़ार सात सौ पचहत्तर